मैं अपने घर की आसपास के क्षेत्र को स्वच्छ रखने के लिए स्वच्छ रखने के लिए हाँ डेली मतलब रोज साफ सफाई करती हूँ मैं रोज उठते से ही सुबह सुबह अपने घर के सामने झाड़ू लगती हूँ जिससे की मुझ कोई भी दिन भर मेरा आगे मैं कोई कचड़ा करके जाता है तो वो पूरा साफ सुथरा रहे और मैं रोज धोती भी हूँ नहलाते है तो रोज झाड़ू लगाने के बाद धो भी देती हूँ जैसेकि धूल मिट्टी जो रहे वो उड़े भी न और मतलब वहीं के वहीं मिट्टी जम जाए और थोड़ा साफ भी हो जाए ठंडक भी रहे और मैं घर मतलब साफ सफाई करने के लिए घर के सामने कभी कचड़ा भी नहीं फेंकती हूँ अगर मैं कभी बाहर बैठ के या बाहर खड़े होके कुछ खाती भी हूँ तो उसको सीधे डस्ट्बिन में अंदर आ के डालूँगी घर में जो मेरे घर में डस्ट्बिन है मैं उसी में ही डालूँगी बाहर गंदगी नहीं करुँगी अगर बाहर भी कभी भी मै कुछ चीज वगैरह खाती हूँ या फिर कहीं कहीं भी चले जाऊ भले ही मैं लेकिन घर रहती तो घर के बाहर ही हूँ तो वहाँ पर जब भी अगर मेरा कभी भी कुछ भी खाने पीना होगा वहाँ पे अगर मुझे डस्ट्बिन नहीं मिलता है तो मैं जो भी रेपर वगैरह रहता है खाने पीने की चीज़ों का कागज वगैरह तो उसको मैं अपने बैग मे ही ये डाल लेती हूँ मैं पॉलीथिन साथ में लेकर जाती हूँ तो उसी से मैं उसी मे मैं डाल देती हूँ और उसी फिर इकट्ठा करके मैं सीधे घर आकर डस्ट्बिन में डाल देती हूँ